ہیلو جی بھائی صاحب لانڈری مین بات کر رہے میں کسٹمر بول رہا ہوں سنیے آپ کپڑے دھوتے ہیں اور مجھے کچھ کپڑے دھلوانا ہے تو آپ کس ٹائپ کے کپڑے دھوتے ہیں بھائی ارے سر جی مجھے تین پانچ دس سیٹ دھلوانے ہیں تھوڑا کم کر دو بھائی بہت زیادہ آپ اماؤنٹ بول رہے ہو اچھا آپ مشین سے مشین سے دھوتے ہیں یا ہینڈ واش کرتے ہیں یا کیا کیسے دھوتے ہیں آپ جی اچھا اور یہ ہمارے پاس کچھ جینس ہے کچھ کرتے کے کپڑے کیا اس کو اگر جینس میں جیسے ہاڈ کپڑے ہوتے ہیں جینس اور کرتے کے کپڑے سافٹ ہوتے ہیں تو کیا اس کو الگ الگ دھونے کا رول ہے یا ایک ہی میں ڈال دیتے ہیں آپ اچھا کتنے سال سے کتے سال سے کر رہے ہیں یہ اچھا ایسا کیجیے نا کچھ کم کر کے لے لیجیے بہت سارے کپڑے ہیں اور میں اگر اچھا لگا آپ کا پہلی بار میں سمجھو کسٹمر ہوں اگر اچھا لگا تو آپ کو بہت سارے کسٹمر میں دوں گا تو کچھ کم کر کے آپ کر دو پھر جی جی اچھا چار چلیے ٹھیک ہے چار روپے میں کب آپ کا آنا ہوگا کل آپ فری ہے نا اوکے سر جی ٹھیک ہے ہم بعد میں آپ سے بات کر لیں گے پھر کنفرم کر دیں گے ٹھیک ہے نا پھر ٹھیک ہے اوکے اوکے تھینک یو